مجھے فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے اور میں بچپن سے فوٹو گرافی کر رہی ہوں میں نے بہت ساری تصویریں کلک کی ہیں اور میرا ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے جہاں میں اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرتی ہوں میں فوٹو گرافی میں اپنا کیریر بنانا چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ بہت سارے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو فوٹو گرافی کا ڈگری دیتے ہیں جیسے اے ایم یو جامعہ بے ایچ یو آکسفرڈ کیمبریج وغیرہ